اگر اولا اولا اوبر کی استعمال کی بات کی جائے اور اس کے جو ڈرائیور کی درجہ بندی ہوتی ہے تو میں اپنے دوست جو میرے دوست اولا اوبر چلاتے ہیں تو میں اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں اولا اوبر کی جو فیڈ فیڈ بیک ہے اور درجہ بندی ہے ضرور طلب کروں گا کیوں کی اولا اوبر میں فیڈ بیک طلب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے کیسا چل رہا ہے کتنی ٹرپ کر رہے ہیں آپ اور جو میرے مقامی دوست ہیں میں ان سے کسی خاص ٹیکسی کے بارے میں ضرور پوچھوں گا اور اس کی قیمت کے بارے میں اور اس کی جو درجہ بندی ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا کیوں کی مقامی دوست جو ہیں جہاں تک کہ امید ہے کہ وہ اولا اوبر ٹیکسی کے طور پر بہت استعمال کرتے ہیں اور استعمال ہو رہی ہے کیوں کی اولا اوبر ایک ایسا اپائے نکل کر آیا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت میں کافی سہولیات مہیا کرائی ہے اور لوگ اس اولا اوبر کے ذریعے پورے سٹی میں کافی آسانی کے ساتھ ود اے سی سفر کر لیتے ہیں کافی کمفرٹیبل ہو کر اور کافی مطمئن ہو کر تو میں اپنے دوست سے اولا اوبر کے بارے میں ضرور فیڈ بیک طلب کروں گا کیوں کی یہ ایک اچھا سادھن ہوتا ہے پبلک کے لیے